हेलौ ट्रेबेल एजेन्सि औ औ नांदों आङो मोनसे ट्रिप फ्लेन खालायदोंमोन बेयाव बे थाहैनायफोर नङाबा गारिनि भाराफोरनि ट्रेन भाराफोरखौ एसे खम खालामनो होगोन नामा एसे रेगुलार कास्टमार ए ए हागोन हागोन अ दे गोजोननाय थाबाय